कृषि के बारे में मेरा तो आने वाली भावी पीढ़ियों से यही सुझाव है कि कृषि मेरा किसान भाई अन्नदाता है अगर हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं पढ़ाई करके और नौकरी करना चाहते हैं नौकरी करना अच्छी बात है लेकिन पैसा से मेरा पेट नहीं भरेगा जब तक किसान जब तक किसान भाई खेती करके अन्न पैदा नहीं करेंगे तब तो हम लोग क्या खाएँगे उससे मेरा पैसा से तो पेट भरेगा नहीं मेरा अन्न से पेट भरता है तो इसलिए किसान भाई एक मेरे अन्नदाता भी हैं हम तो मैं यही कहूँगा आने वाली पीढ़ियों से कि नौकरी तो करें लेकिन खेती के बारे में और और अन्न पैदा करने के बारे में भी सोचें अगर अन्न नहीं पैदा होगा तो हम लोग क्या खाएँगे हम लोग कैसे रहेंगे पैसा से तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है और हम लोग यही मेरा सुझाव है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसान के बारे में सोचें और सरकार से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप किसान के ऊपर विशेष अपना फोकस डालें ज़्यादा किसान के बारे में सोचें क्योंकि किसान भाई मेरा अन्नदाता है और सबका पेट भरते हैं हैं मेरा अन्नदाता है अगर किसान खेती नहीं करेगा खेत से पैदा नहीं करेगा अन्न पैदा नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएँगे पैसा तो खाएँगे नहीं पैसा से पेट तो भरेगा नहीं अन्न से ही पेट भरता है तो इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव है कि आने वाली पीढ़ी भी अपने कृषि के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझें और उसमें काम करने का लगन लगाएँ जैसे पढ़ाई में नौकरी में समय दे रहे हैं उस तरह से थोड़ा अन्न के बारे में खेती के बारे में किसान भाई के बारे में भी समझ लें और उसके उसका सुझाव अपने आने वाले अगली पीढ़ी को अपने अगल बगल वाले को भी दें कि मेरे किसान भाई वे अन्नदाता हैं और उनकी वजह से ही हम लोग का पेट भरता है हमारा अन्न चलता है मेरा पूरा परिवार भोजन करता है पेट पालन करता है अगर अन्न नहीं होगा तो हम लोग और कैसे अपने परिवार का पालन करेंगे पैसा से तो पालन होगा नहीं पैसा तो हम खाएँगे ही नहीं पैसे से पेट तो भरेगा नहीं तो इसलिए कृषि के बारे में और किसान भाइयों के बारे में मेरा बहुत ढेर सारा सुझाव है सारे लोग भाई बन्धु को सुझाव है कि जितना भी हो किसान भाई के ऊपर विशेष अपना अनुरोध मेरे आने वाले सरकार से करें जो भी है कि किसान भाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और उनका सहयोग किया जाए जिससे वो हमारे अन्नदाता हैं और मेरा पेट पालन करते हैं नहीं तो आने वाले पीढ़ियों को और किसान भाइयों को मैं बहुत ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ थैंकू